नमस्ते मैडम बोलिये बोलिये मैडम

कैसे कपड़े चाहिए आपको कैसे कपड़े चाहिये हाँ मिल जायेगा कितना चाहिये कपड़े आपको तो जी जी जी जी जी

जी जी हाँ हाँ हाँ हाँ मिल जायेगा मिल जायेगा एक से एक आपको कपड़ा मिलेगा जैसा आप चाहेंगी फैशन लेवल का थोड़ा वैसा आपको फैशन का मिलेगा कपड़ा जितने साल के एक साल से ले कर दस साल बारह साल पंद्रह साल जैसे बच्चों कि आप चाहेंगी कपड़ा आपको मिल जायेगा होलसेल में चाहेंगी होलसेल में मिल जायेगा खुला में चाहेंगी खुला भी मिल जायेगा चलो आपको होलसेल में मिल जायेगा माल हाँ होलसेल में तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा आपको बेचने में सही रहेगा होलसेल में लेंगी तो आपको बेचने में सही रहेगा रेट अच्छा लगेगा अगर होलसेल में लेंगी तो साल भर के बच्चे का दो ढाई सौ में मिल जायेगा पाँच साल के बच्चों का तीन सौ में मिल जायेगा चार सौ में

नहीं कपड़ा आपको अच्छा मिलेगा कपड़ा में आपको शिकायत नहीं मिलेगी ऐसा कभी आपको मिल कहने का मौका नहीं मिलेगा आप देख लीजियेगा जो आपको पसंद होगा होलसेल में आपको लगा कर कपड़ा दे दिया जायेगा अरे तो वाजिब लगेगा वाजिब रेट आपको लगेगा वाजिब रेट में आपको दिया जायेगा नहीं नहीं ऐसी ऐसी बात नहीं है कपड़ा फटा कटा नही होता है कपड़ा आपको फिट मिलेगा उसमें आपको कोई शिकायत नही मिलेगी पैकिंग है तो अंदर फटा है ऐसा बात नहीं है वो पैकिंग रहेगा लेकिन बिल्कुल फ्रेस रहेगा आप में आप कोई कोई कश्टमर आपको कुछ कह नहीं सकता आप आप जैसे मान लेंगे वैसे आपको पैसा हम बता देंगे उस हिसाब से वाईट पीस हिसाब से बोलें जिस हिसाब से भी बोले हैं कि दो ढाई सौ में साल भर का मिल जायेगा बस एक उसके हिसाब से सौ पचास अधिक लगता है बच्चों के बस यही होता है धन्य नमस्ते